आं हॅलो कोण उलयता हांव बरें आसा तुमी कशीं आसा आमी पयरूच पांच डस्टबिनां थंय घात दवरलेलीं मगे हाडले हाडपाक सांगलेलें मगे तेंकां तीं सगळीं डस्टबिनां भरलीं आमी पूण आमकां आनिकूय खूब कामां आसात तुमी मातशी समजोन घेयात न्ही आमकां तुमी सांगलेलें कंप्लेन केल्ली पूण आमी तेन्नाच एक्शन घेतलेलो तेंकां हांयें ऑलरेडी आमच्या मनशांक सांगलेलें की थंय डस्टबिनां कश्या भशेन थंय पावय किद्याक थंय हळशीक जाता आनी तरी पूण तेंच्यांनी काम करूना तुमचें बरें हांव पळयतां आगे मॅडम तुमकां किदें सांगो हांव आम म्हाका तितलें प्रेशर चलता आनी आनी दोग तीग जाणांचे हें पय एक ना एक एकार एक फोन येत आसा तेंचे आनिकूय खूब जाणांचे कंप्लेनी आसा तेंचेय म्हाका पळोवपाक जाय न्ही सगळ्यांचे एकूच कशें पयतलें हांव आमी सगळ्यांचे घेता न्ही आतां समज एकल्याचे करता दुसऱ्याचो फोन लागता सो दोगांयचें एकूच टायमार हांव कशें करतलें ह्याचें जावन हय मॅडम तुमी सारकें सांगता पूण आमचेंय मातशें सिटुएशन तुमी मातशें पळोवन घेयात न्ही आमकांय मातशें काम आसता आमकांय प्रेशर आसता आमी सुद्दां मनीस न्ही आमी मशीन न्ही सो आमकांय मातशें चिंतपाक पडटा न्ही बरें बरें आतां आतां ह्या फावटी तुमचे मातशें सिरियसली घेता मातशें पयता फाल्यां फाल्यां तुमकां डस्टबिनां धाडटा आमी फाल्यां डस्टबिनां धाडटां तुमकां तुमी टेंशन घेयनाका फाल्यां तुमचें काम जातलें सगळें फाल्यां धाडून दितां आनी समज थंय डस्टबिनां अजुनूय पावोना म्हाका मातशें एक कॉल कर आनी म्हाका सांग हांव पूण मागीर पळयता फुडलें आं बरें बरें आं बरें बरें ओके फाल्यां कश्या भशेन एक्शन घेतां आनी फाल्यांचें डस्टबिनां तुमकां धाडटां म्हाका किदेंय जाय जाल्यार म्हाका सांग फोन करपाक शकता